दानि जुगाव जा नुयो गथ'फोरनि बा लाइमोनफोरनि जा बाइक सालायनाय बे कुनु हबि नङा बे कुनु बिसोरनि पेसन नङा बिसोरनि थैया गुदुं जेरै थै गुदुं बिदिनो बिसोरो सालायबायो आरो बेनि जाहोनावनो जाब्र'बथायफोरा जायो त' बेनि सायाव मोननैसो ओरैनो आं फोरमायनो दं एबा फोरमायनो नागिरदों बेफोरनो जाबाय गिबियावनो जेब्ला जों बाइक सालायो जा बाइक सालायनायनि जा गियार्स बे गियार्सखौ जोङो मोदोमाव लाखानांगोन जेरैहाय खर'नि थाखाय हेलमेट आथिंनि थाखाय जुथा आखाइनि थाखाय हेण्ड ग्लभ्स आरो जा राइडिं गियार्स बेफोरखौ नोंनो नांखाथारगौ मानोना बेफोरनि जाहोनाव बेफोरखौ गानोब्ला बेफोरखौ जोङो मोदोमाव लायोब्ला बा बाइचान्स जुदि जाब्रबथाय जायोब्ला जोङो मा फिफ्टि पारसेन्ट बा बाजि सतांख' बासिनाया चान्स थायो आरो बेबो मोनसे खोथा खालि बाइकखौ बाइकखौ स्पिडल' सालायनायजों नङा बाइकनि जा स्पिड जा जेसेबांखौ जों कन्ट्रल खालामनो हायो बिदि मतैसो जोङो सालायनांगौ अभार स्पिड माने माबा मोनसे जाखानाय जेरै लामायाव बोरै सालायनांगौ बेसेबांखौहाय कन्ट्रल दङ बेनि खमता दङ बेजोंसो जोङो सालायनांगौ ओरैनो जोङो सालायब्लानो जाया सब बिथिंजायनो जोङो सिन्ता खालामनांगोन गावनि बिमा बिफा दंनायाव हाबा जानायबा न'आव बिमा बिफा बिसि फिसा दङ बेफोरखौ जों सिन्ता खालामनांगोन खालि सालायबाल' जाया नानान्ता जोङो मा सिन्ता खालामनानैसो जोङो सालायनांगौ आरो बेसो जोंनि हबि